मूंखे मुंहिंजी कैब कैंसिल करिणी आहे छोकी ड्राइवर अञा ताईं आयो कोने ऐं मुंहिंजो फ्लाइट जो टाइम थी रहियो आहे ऐं मूंखे ॿियों गाॾी मिली वेई आहे त मूंखे पंहिंजी राइड कैंसिल करिणी आहे